जुनादफोरनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्राय जोङो मोसौनि गोबोरखि मोसौनि खिखौ जोङो हासार खालामनो हायो ओ जों बे हासारखौ जोङो अनेख रोखोमाव बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बोरमाफोरनि खिखौबो जोङो हासार महरै बाहायनो हायो जोङो ओ गायखेर मोसौनि गायखेरफोरखौबो जोङो फाननो हायो जोङो मोसौनिफ्राय गायखेरखौ बिहरनान बरननानै बाजाराव फाननानै जों मुलामफा मोनो आरो दाउ दाउफोरनिफ्राय जोङो दाउदैफोरखौ दाउदैफोरखौबो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो खामायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो ओ बर'फ्रा फ्रायानो अमा फिजोबो अमाखौ जोङो फिनानै फेदेरनानै ओ नांगौब्लानो फानहरनो हायो जोङो बेजोंबो जोङो रां आरजिनो हायो जा मुलामफा होयो जोंनो जोङो ओ एम्फौ फिनानैबो जोङो रां खामायनो हायो जोङो ओ एम्फौआव मोननै रोखोमनि ओ रां आरजिनो हायो जों मोनसेया जाहैबाय ओ एम्फौनि फिथोबखौ फाननानै जोङो मोनो रां बेजों लोगोसे एम्फौखौबो बर'फ्रा ओ फ्रायानो बायनानै जायो जोङो एम्फौनिफ्रायबो ओ रां खामायनो हायो जोङो ओ बेजों लोगोसे ओ दाउफोरखौबो बाजाराव फाननानै जोङो ओ रां दिहुननो हायो बेनो जोंनि माखासे ओ जुनारफोरनि आदबजों जोङो रां आरजिनो हानाया